हॅलो कोण

टिके टिकेटाचे चार्जीस कितले हॅलो हय पणजेसून पणजेसून जाय म्हाका चाळीस रुपया इतलें म्हारग ना हाफ टिकेट पंदरा रुपया घेता न्हू हय म्हाजे स्कुलाचे आय डी कार्ड आसा कॉलेजीचे कॉलिटीचे आसा बरें बरें हांव सद्दांच पंदरा रुपया दितां हांव येवन जावन येवपाचें आनी वचपाचें हय आतां वाडलो दिसता पयलीं पासून हांव तेंत दितालें आनी आतां बी हाफ टिकेट तितलेंच घेता

अरे ए नानू नानू आं हां हय हांवेन आयले तुवी सद्दांच तिकीटां चड म्हारग दिता ना ना हांयेन खूबदां आयकलां बी बायसून तुमची

आं बरें हय आं हय हय

बरें बरें सांग हय हय नॅक्स्ट टायम हय आणी किदें आनी किदें ना माग हांव वास्कोसून ये शिपयार्डा सॉरी अप पण ना पणजेसून येता न्हू बसीन बसतां शिपयार्डा उतरतां ना ना पिलारसून हय हय हय थंयसर होय बरें बरें बरें हां

आं बरें